हा हा तव्हां केरु हा हा ॿुधायो हा हा बिल्कुलु खणी आया आहियूं सुबुह जो ताज़ियूं भाॼियूं न न बिल्कुलु ताज़ियूं भाॼियूं अची वयूं आहिनि सुबुह जो सवेरु आयू आहिनि जी हा हा बिल्कुलु अची वयूं आहिनि ॿुधायो हा वाङण आहिनि न ताज़ा वाङण आहिनि सतरि सतरि रुपया किलो पिया हलनि वाङण हा बिल्कुलु ताज़ा अथव दादा हिकदमि हा हा हा हा बिल्कुलु ताज़ा मिलंदव भले हलो तव्हां लाइ टीह लॻाए छॾींदीमांव करे छॾियां पैक ॿुधाए छॾियो हा हा लिखी छॾियां हा मिठियूं गजरूं बि आहिनि बिल्कुलु ताज़ियूं पंजाह रुपया किलो अथव जी हा पंजाह रुपया पियो हले हा हा हा हा बिल्कुलु उहे ई आहिनि मिठियूं हा पंजाह पंजाह रुपया किलो हा मथां ई महांगियूं पई अचनि भाॼियूं मथां ई महांगियूं पई अचनि हा हा बिल्कुलु घर आयू आहिनि पर हाणे आहे एतिरो एतिरो त हले ई पियो बाज़ारि में ठीकु आहे ठीकु आहे लिखी छॾी ॿियो ॿुधायो न न बिल्कुलु ॻाढ़ा ताज़ा ॻाढ़ा ताज़ा टामाटा जी जी न न हू त रहिजी वियो हूंदो कहिड़ो कहिड़ो खटो टमाटो अची वेंदो आहे अॼु त सभु ताज़ा ई आहिनि बिल्कुलु जी टमाटा हींअर चालीह रुपया अथव चालीह रुपया हा चालीह रुपया किलो वीह रुपया अधु किलो वीह रुपया अधु किलो अथव दादा वीह रुपया अधु किलो ठीकु आहे हलो तव्हां खे लॻाए लॻाए था ॾियूं ठीकु आहे ठीकु आहे भले

हा हा हा ॿुधायो ॿियो गजरूं लिखी छॾियूं टमाटा थी विया वाङण थिया ऐं हा हा गजरूं लिखियूं न हा गुल गोभी बि आहे उहा बि ताज़ी आई आहे सुबुह जो गुल गोभी अथव टीह रुपया हा टीह रुपया अथव हा हा टीह रुपया इहो ई इहो ई पियो अघु हले हलो टीहे रुपए जी किलो गोभी किलो ॿुधायो ॿुधायो न न न न दादा बिल्कुलु बिल्कुलु ताज़ी ताज़ी फ़्रेश ताज़ी फ़्रेश हा ठीकु आहे ठीकु आहे उहे बि करे था छॾियूं

शिमला मिर्च हा शिमला मिर्च अथव सावा बि अथव ॻाढ़ा बि अथव अॼु दादा अॼु सभु कल्ह भाॼियूं सभु ख़तमु थियूं अॼु सभु नयूं ताज़ियूं खणी आया आहियूं हा हा बिल्कुलु दादा बिल्कुलु अची वञिजो अहिड़ो कोई शिकायत हुजे त हा किला किलो शिमला मिर्च अथव सठि रुपया ठीकु आहे अधु किलो उहे बि था करे छॾियूं भले हा हा हा हा ठीकु आहे सभु पैक करे था छॾियूं भले तव्हां अची खणी वञो ठीकु आहे भले जी जी जी भले भले हरि ओम हरि ओम